پڑھنے میں سستی یا کم رغبت کے اوقات کو عبور کرنا ایک عام مسئلہ ہے لیکن کچھ تدابیر اپنا اپنا کر دوبارہ پڑھنے کا شوق زندہ کیا جا سکتا ہے یہاں چند مؤثر تدابیریں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں جو میں خود بھی استعمال کرتا ہوں اور دوسروں کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں بڑی کتاب یا مضمون پرھنے کا سوچ کر اکثر سستی آجاتی ہے اس کے بجائے چھوٹے اہداف مقرر کریں مثلاً دن میں صرف دس صفحات پڑھنے کا عہد کریں جب یہ عادت بن جائے گی تو آپ آہستہ آہستہ پڑھنے کی مقدار برھا سکتے ہیں اگر کسی خاص موضوع یا کتاب میں دلچسپی ختم ہوگئی ہے تو موضوع تبدیل کرلیں ایسی کتابیں پڑھیں جو آپ کی موجودہ دلچسپیوں کے مطابق ہو موضوع کی تبدیلی سے آپ کی دلچسپی دوبارہ بحال ہو سکتی ہے ایک آرام دہ اور پرسکون جگہ بنائیں جہاں آپ بغیر کسی مداخلت کے پڑھ سکیں اچھا لائٹنگ آرام دہ کرسی اور خاموش ماحول پڑھنے کی دلچسپی کو بڑھا سکتے ہیں صرف ایک ہی قسم کی کتابیں پڑھنے کے بجائے مختلف اقسام کی کتابیں پڑھیں جیسے ناول کہانیاں سائنسی مضامین سوانح عمریاں وغیرہ مختلف اقسام کی کتابیں پڑھنے سے دلچسپی برقرار رہتی ہے پرھنے کو بورنگ کام نہ سمجھیں بلکہ اسے تفریح کا حصہ بنائیں کتابی میلوں میں جائیں کتابوں پر مبنی فلمیں دیکھیں یا کتابی کلبز میں شامل ہوں جہاں آپ دوسرے دوسری لوگوں دوسرے لوگوں سے بات کرسکیں اور نئی کتابوں کے بارے میں جان سکیں کسی دوست یا فیملی ممبر کے ساتھ مل کر پڑھیں اس سے نہ صرف آپ کی دلچسپی بڑھے گی بلکہ آپ کو ایک دوسرے کی رائے جاننے کا بھی موقع ملے گا اگر پڑھنے میں سستی آ رہی ہو تو آڈیو بکس کا استعمال کریں آڈیو بکس سننے سے آپ کہانی یا مضمون کو مختلف انداز میں سمجھ سکتے ہیں اور پڑھنے کی سستی کو دور کر سکتے ہیں روزانہ ایک خاص وقت مقرر کریں جب آپ صرف پڑھیں گے اس سے پڑھنے کی عادت بن جائے گی اور سستی دور ہوجائے گی پڑھنے کے بعد خود کو کوئی چھوٹا سا انعام دیں جیسے پسندیدہ اسنیک ایک قسم کی فلم یا کچھ اور جو آپ کو پسند ہو انعام دینے سے آپ کی پڑھنے کی حوصلہ افزائی بڑھے گی ایک فہرست بنائیں جس میں آپ نے جو کتابیں پڑھنی ہیں ان کے نام لکھیں ہر کتاب مکمل کرنے کے بعد اس فہرست سے اس کو کاٹ دیں یہ تحریک فراہم کرتا ہے اور آپ کو مقصد کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے پڑھنے میں سستی یا کم رغبت کے اوقات کو عبور کرنا اور دوبارہ پڑھنے کا شوق پیدا کرنا ممکن ہے مختلف تدابیر اپنا کر ہم اپنی دلچسپی دوبارہ بحال کر سکتے ہیں اور پڑھنے کی عادت کو مضبوط کر سکتے ہیں یہ تدابیر نہ صرف مطالعے کی رغبت بڑھاتی ہیں بلکہ ہماری ذہنی اور علمی ارتقا میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے